ہمارے گھر میں پریشر کوکر کا بھی استعمال ہوتا ہے اور کھلے برتن بھی استعمال کرتے ہیں جیسے ہانڈی ہے پتیلی ہے دیگچی ہے اور کڑھائی وغیرہ ہے ہر ایک برتن کا کھانا الگ الگ ذائقہ اور مزےدار رکھتا ہے کھلے ہوئے برتن کا ذائقہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے ان کو کھانے میں مختلف پکوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ایک برتن چاہے وہ کھلا ہوا ہو یا پھر وہ پریشر کوکر ہو ہر ایک برتن کا اپنا ایک الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے اور اپنا ایک خاص استعمال ہوتا ہے اب کوئی کوکر میں چائے تو بنا نہیں سکتا ہے اگر آپ کے یہاں بنائی جاتی ہے تو تعجب کی بات ہے اس لیے کوکر اور کھلے ہوئے برتن کا آپس میں موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی پکوان دونوں طرح کے برتن میں تیار کیا جا سکتا ہے تو اس وقت موقعہ کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں جیسے مجھے کوکر میں پکایا ہوا چاول بہت زیادہ پسند ہے اور کڑھائی میں پکایا ہوا گوشت بہت زیادہ پسندیدہ ہے اسی طرح وہ ذائقہ اور تیاری میں بالکل ہی الگ ہوتے ہیں